گیا جضلع میں روزگار کے کئی اہم ذریعہ موزود ہے زراعت یہاں کے بنیادی ذریعہ معس ہے دھان گندم چنا اور سبجیاں بڑی مقدار میں پیدا کی جاتی ہے اس کے علاوہ دودھ اور مویسی پروری بھی روزگار فراہم کرتے ہیں صنعت ویسائے میں رودرا گل انڈسٹری اور وائز وکٹوری انڈیا لمیٹیڈ نمایاں ہے مانپور ویپار منڈل سہیوگ ستیھی مقامی کاروبار کو بڑھاوا دیتی ہے سروس سیکٹر میں اسکول اسپتال اور بینک وغیرہ شامل ہے کئی لوگ خود روزگار جیسے دکانیں سلائی اور دستکاری سے منسلک ہے کچھ افراد آن لائن کاروبار اور ڈیجیٹل پلیٹفم سے بھی کماتے ہیں عورتیں بھی خود روزگار جیسے بیوٹی پارلر دستکاری یا کھانے کی آسیہ میں حصہ لے رہی ہیں سیاحت بھی گیا میں ایک اہم ذریعہ ماس بنتا جا رہا ہے خاص طور پر بودھ گیا میں یہاں مقامی گائیڈ ہوٹل ریسٹورینٹ وغیرہ میں لوگ کام کرتے ہیں لوگوں نے دیکھا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیاں نوجوانوں کو جلدی موقع دیتی ہے جلع میں تعلیم کے فروغ کے بعد لوگ مختلف صوبوں میں نوکری تلاش کر رہے ہیں اس طرح گیا میں روزگارر کے کئی متبدل موزود ہیں جو لوگوں کی میثیت کو سہارا دے رہے ہیں